मां मुंहिंजी रसोई में बिजली वारी वस्तू हलाईंदी आहियां मिक्चर ग्राईंडर गेस सिलेंडर ओवन पर हलाईंदी आहियां अने असांखे हींअर रोटी करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मिक्चर सां जल्दी फटाफटि बसर पीसजी वेंदो आहे चोपनर में बि बसर पीसे वठंदा आहियूं ग्रांईंडर में टमाटो पीसे वठंदा आहियूं ऐं गेस ते फटाफटि रोटी थी वेंदी आहे असांजी उहो असांखे करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं पहिरीं इहे कुझु शयूं न हुयूं त कलाक वेही बस अन हमाम दस्ते में सभु कुटंदा हुआसीं कुटे वरी भुञंदा हुआसीं टमाटो बि पीसे पीसे खमणीअ में पोइ कंदा हुआसीं उनमें ॾाढी देरि लॻंदी हुई ऐं सिगड़ियूं ॿारींदा हुआसीं कोयलनि ते वेही रोटी कंदा हुआसीं फुल्का पचाईंदा हुआसीं ॾाढी देरि लॻंदी हुई ॾाढा परेशान बि थींदा रहंदा हुआसीं ऐं हाणे इन सभु शयुनि खां छुटकारो मिलियो आहे गेस सिलेंडर मिक्चर ग्राइंडर सां फ़टाफ़टि सभु कुझु थी वञे थो